हां साढ़े इत्थै जे ऐ इक बड़ा शैल रवाज ऐ इत्थै साढ़े सारे ध्यार छ्यार शैल करियै मनाने ते साढ़े कपड़े होंदे साड्डे स्टेट दे साढ़े क्षेत्र दे ओह् बड़े सादे होंदे इक लम्मीं शर्ट होंदी कन्नै सुत्थन होंदी ते कन्नै परांदा बी होंदा परांदा इ'यां पंजाबी ज्यादा लांदे लेकिन डोगरे बी लांदे ते होर कन्नै नमां नमां मेकअप ते कन्नै पंजेबां पांदे पैरें ते कन्नै हत्थें ई कंगन पांदे चुड़ियां पांदे ते नेल पालिश लांदे ते बिंदी लांदे लिपस्टिक सिस्टिक शैल करियै अपने सुहागे दी निशानी होंदी इत्थै साड्डे मतलब साड्डै इत्थै नत्थ लांदे नत्थ जे होंदी ऐ साढ़े सुहागै दी नशानी होंदी ब्याह् उप्पर बी पांदे केईं शैल शैल फक्शंन होंदा जां केश होंदा जां करवाचौथ जां इयां होंदी उत्थैं बी लांदे नत्थ ते सारे जे शैल शैल फक्शंन होंदे उत्थै नत्थ लाई जंदी कन्नै संदूर आखदे इत्थै साढ़ै मतलब खसमै जे होंदा उं'दी नशानी होंदी उंदी लम्मी उमर लेई लांदे संदूर ते बड़ा शैल मतलब सारा किश इत्थैं करदे अस डोगरे साढ़ी इ'यां कपड़े बी इ'यां सादे सादे होंदे जां कम्युनिटियां बी कम्युनिटियां बी इत्थैं बड़ियां जबैलरी अस इ'यां हत्थें च कंगन होई गे जां बिंदी होई लिपस्टिक होई एह् ङूठी होई ते पंजेबां होई गेइयां एह् पांदे ज्यादा नी पान्ने अस ते बस इ'यां सारे मिली जुलियै रौंहदे इयां कोई गल्ल नी ऐ के कोई बक्ख ते कोई बक्ख सारे मीलियै रौंहदे शैल रौंह्दे